ہندوستان کی سرکاری زبانیں ہندو ہندی اور اردو ہیں یہ دونوں زبان مل کر ایک قومی سطح بناتی ہے اور یہ زبان جو ہے ہماری پیاری زبان ہے پرانی زبان ہے اور اس زبان سے ہم ہندوستانی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس زبان کے ماتحت پوری زندگی گزرتی ہے اور اس زبان کو بھلایا نہیں جا سکتا مرتے دم تک اور یہ ایسی زبان ہے جو ہندی اور اردو مل کر کے قوم کو بناتی ہے اور دنیا کے تمام جگہوں کو پر کرتی ہے اور ایک مستعمل زبان ہے اور بہت اچھی زبان ہے اس لیے اس زبان کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے گی اردو زبانیں ختم نہیں ہوگی اور اردو ہندی ملا کر کے ہم لوگ اپنی اپنے بھائی چارہ کو اپنے اپنے گھروں کے اپنے سماج کو ملا کر کے رکھتے ہیں یہی ہندی اور اردو زبان سے اس لیے ملک ہمارا جو ہے یہ ہندی یا اردو پر ہے اس لیے یہ اور اردو زبان کو ہم لوگ بہت مہتو دیتے ہیں بہت وھیلو دیتے ہیں